जइसे खेतीमे लगबै छिए भिन्डी भिन्डी लगेलिए भिन्डी लगेबै भिन्डी जाकए बाजार जेबै बाजारसँ बीज अनबै बीज आनिकऽ तकरबाद भिन्डी लगाइ छिए भिन्डी लगेबै बाजारसँ आनिकऽ बाजार जेबै बाजारसँ भिन्डी अनबै भिन्डी आनिकऽ बीज आनिकऽ लगेबै खेतमे घरमे आनिकऽ फुलैलए देबै फुलतै फुललाके बाद फुलि जेतै शामके रातिके देबै फुलैलए रातके फुलि जेतै बिहान होतै शामके शामके भिन्डीके पौधा खेतमे जाके कोड़ाइ बुनाइ करलऽ रहतै ओकराबाद खेतमे भिन्डी लगा देबै भिन्डी लगेबै खेतमे खेतमे भिन्डी लागेलाके बाद ओकराबाद गाछ आबै छै गाछ अएला रऽ बाद ओकराबाद कमाबै छै कमाके ओकरोबाद कमैलाके बाद पानी पटाबै छिए पानी पटाके पानी पटेलाके बाद ओकराबाद खाद दै छिए खाद दैके मट्टी चढ़ाबै छिए मट्टी चढ़ेलाके बाद इसप्रे करै छिए जाइ छिए फेर बजार बजारऽसँ आनै छिए दवाइ कीनिके वहाँ कहिलऽ जाइ छै कीड़ा नहि लगै भिन्डीमे कीड़ा लगै छै चाहे पल्ला मारै छै जे भी होइ छै ओ बतैलऽ जाइ छै बतेलाके बाद वहाँ दोकानेसँ दवा मिलै छै दवा मिलतै दवा आनिके ओकराबाद इसप्रे करैलए पड़ै छै लऽ जाके खेतोमे तब डोल लऽके जाइलए पढ़ै छै ओकराबाद पानी नापिके दैलए पड़ै दवा जे नापिके दैलए पड़ै छै एक ठेपी दू ठेपी जेनाके बतबै छै ओनाके दै छिए दऽके ओकराबाद इसप्रे सब पौधाके करि दै छिए करला रऽ बाद तब जाकऽ भिन्डीके गाछ अच्छासँ निकलै छै अच्छा उपज होइ छै